हमरा छै न से माछ बनब लऽ से हम सिखय रहियै माछ बनबै लऽ हम सिखै जे रहियै नऽ तऽ एक दिन माछ बनेलियै बनाके तब बढ़िआँसँ सब्जी बनेलियै सब्जी बनेलियै मसाला देलियै सभ ओहिमे मीट मसाला दयके बढ़िआँसँ बनेलियै त हम सिख गेलियै सिख गेलियै नऽ सबकेँ मतलब खाइ लऽ देलियै तऽ कहलकै भए गेलय बढ़िआँसँ बनि गेल हन खाना तऽ सभ दिन अपन मछलीआर बना बनाके सभकेँ हम दिअ लागलियै खाय लऽ तऽ जे आबय नऽ त कहै की अहाँ बनबु सब्जी तऽ हम बना दय रहिए सब्जी तऽ हम सिख गेलियै सिख गेलियै बढ़िआँसँ मछली बनाकऽ तब भात बनेलियै तब परसलियै तब बहारि सोहारिकऽ सब किछु बढ़िआँसँ खाना उना लगा देलियै छिप्पामे अपन खएलकै सब खेनाइ पीनाइ तऽ छिप्पा बर्तन धोलियै बढ़िआँसँ सब कुछ करि कऽ आ तब कहलकै से भए गेलै सछु किछु तऽ करिके अपन छिप्पा